ابھی تک تو میں نے سادھارن سلائی کرتی تھی لوگوں کا کرتا پاجامہ عورتوں کا سلوار سوٹ بچوں کے کپڑے سیتی تھی لیکن اب جو ہے زمانہ فیشن کا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ نئے نئے ڈیزائن سیکھوں لیکن ہمارے شہر میں ایسا کوئی نیا تکنیک نہیں ہے جس سے میں سلائی نئے ڈیزائن سے سیکھنا سیکھوں اور مجھے مجھے شوق ہے کہ میں اور اس کو ڈیولپ کروں جس سے میں نئے نئے نئے نئے ڈیزائن کا کپڑا سی سی کر کے کچھ روزگار کما سکوں اور پہلے تو سادھارن سلائی میں لوگ دو سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ دیتے تھے لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ اس کو اور موڈیفائی کر کے نئے فیش نئے فیشن کے ڈیزائن میں اس کو اس کو تبدیل کروں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے سے اپنے بچوں کی تعلیم پوری کروں میں وقت کو مینج کرتے ہوئے اپنے کام کو بھی آگے بڑھانا چاہتی ہوں اور میں اپنے کوشش کرتی ہوں کہ نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے بناؤں اور لوگوں میں بازار میں اس کو ایکسپینڈ کروں تاکہ لوگوں میں نئی چیز کا جانکاری ہو سکے اور جتنی چاہے جتنا چاہیں گے اتنا ہی نئے ڈیزائن کے کپڑے بنا سکوں اور اپنے شہر میں اپنے بازار میں اس کو سیل کر سکوں اور اس سے اس کے ذریعہ جو انکم آئے گا اس کے ذریعہ جو میں آمدنی ہوگی اس سے میں اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور اپنے گھر کا گزر بسر کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا انسٹیچوٹ ہو جائے جس سے میں وہاں جا کر کے نئی چیزیں سیکھوں اور نئی کام نئی چیزیں نئی چیزیں سیکھوں اور اس کو اپنے روز میں اپنی زندگی میں اس کو عمل کر عمل ملیں لاؤں اور اور جتنا چاہوں گی اتنا میں اس میں کما سکتی ہوں جب کہ مجھے ایک اچھا بیکگراؤنڈ نہیں مل جاتا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اور زیادہ سے زیادہ کمائی کا ذریعہ بنے اور میں اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکوں اور لوگوں میں اپنی اس شوق اس کے اس سے زیادہ پیسہ کما سکوں اور اس کے ذریعہ میں اور لوگوں کو اکٹھا کروں اور لوگوں میں اس کو اور شیئر کروں تاکہ اور لوگ اس کو سیکھ سکے اور اور گروپ میں چار پانچ گروپ بنا کر کے اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے شہر میں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جائے جس سے میں وہاں جا کر کے اپنے جو نالج ہے اس کو اور اپنی جانکاری کو اور بڑھا سکوں اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سی کر کے مارکیٹ میں لا سکوں چونکہ آج کا دور ہے فیشن کا اور فیشن کے زمانے میں لوگ جی رہے ہیں اس لیے فیشن نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سی پہننا لوگ پسند کرتے ہیں نئے نئے ڈیزائن کے بچوں پسند کرتے ہیں ورائٹیز کا زمانہ ہے اسی لیے جتنا کوشش کروں گی اس کو میں اپنی زندگی میں سیکھ کر کے اور بہتر کر سکوں